आयज काल तुमी पळयलें जाल्यार गुन्यांव आनी अपघात सगळी कडेन चालू आसता म्हजेंच हांव एक उधारण तुमकां सांगता स म्हयन्या पयलीं म्हज्या चलयेची सायकल रातची कोणे व्हेली चोरून व्हेली मागीर आमी आमकां दुसरे दिसा जेन्ना पळयली तेन्ना सायकल नाशिल्ली मागीर आमकां आमचे सायडीक एक देवूळ आसा गणपतीचें आनी ताचो सी सी टी वी टीवीचेर ते रिकॉर्ड जाला ते आमी पळयलें तातूंत आमकां सारकें तेजे तोंड दिसूंक ना कोणें सायकल व्हेली ती पण तीन मनशां येयलीं आमची गेट उगडून सारकीं आमच्या घरांत पावून घरांत म्हणटल्यार आमच्या भायल्या जाग्यांत पावली आनी सायकल तांच्यानी व्हेली तांच्यानी तोंडार मास्क घातिल्ले आशिल्लें आमकां तोंडा तेंची दिसूंक ना मागीर दुसऱ्या दिसा जेन्ना आमी सायकल ना अशें पळयलें आनी आमकां सी सी टी वी चेर फुटेजूय मेळ्ळी तेन्ना आमी पुलीसांत जावन कंपलेन रिकॉर्ड केली पूण तिचेर कितेंय एक्शन जावंक ना आनी अशें सदीच जाता की असल्या गजालींक केन्नाच आमकां पुलीसांची मदत मेळना हांव अशें म्हणिना की पुलिसांनीच सगळे पळोवंक जाय पण हो प्रस्न आसा तो नागरिकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न आसा आतां फाल्यां भांगर चोरपाक जर मनशां आमच्या घरांत येयलीं आनी आमी कितें तांकां प्रतिकार करूंक शकना मागीर आमी कितें करपाचें ताका लागून हातूंत कितें तरी सुदारणां जावंक जाय अशें म्हाका दिसता